मुंहिंजो नालो हर्ष आसरानी आहे और मां कटनी ज़िले में रहंदो आहियां और माने हाणे ट्वैल्थ क्लास पास कई आहे और मुंहिंजी हाणे अॻिता जी ग्रेजुएशन जी पढ़ाई में माने एम बीसीए कोर्स जो खयों आहे और उन खां पोइ माने इहो सोचियो आहे की मां एमसीए बि कंदुमि औरि हिननि इहा पंजनि सालनि जी पढ़ाई आहे औरि मांने सोचो आहे की मां पंहिंजे परिवार जो जेको मुंहिंजो धंधो आहे घर जो फैमिली बिज़नेस आहे जेको मां उन में बि मदद कंदो हाणे पंज साल और गॾु पढ़ाई बि कंदुमि औरि उन खां पोइ पढ़ाई पूरी थियण खां पोइ किथे जिते सुठी जॉब मिलंदी हुते जॉब करण वेंदुमि औरि पंहिंजे घरु ख़र्च हलाईंदुमि